इस क्षेत्र में अक्सर देखने देखे जाने वाले पक्षिओं मे गोरैया है तोता है कौआ है सबसे ज़्यादा कौआ दिखाई देता है और कोयल भी कभी कभी दिखाई देती है मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो पक्षी है वो कोयल है कोयल मेरे को बहुत अच्छी लगती है दूसरे नंबर पर तोता है मैना है और पीकॉक भी है दिख जाते है कभी कभी और काफी पक्षियाँ दिखाई देती हैं